क्या बढ़ती पेट्रोल में कीमत आपकी बाइक़ चलाने पर असर डाला है हाँ जरूर डाला है पेट्रोल का दाम अधिक बढ़ने के कारण असर पड़ता है स्प्लेन्डर में पेट्रोल एक लीटर डालने पर पैँतालिस का माइलेज़ देती है सर्विसिन्ग नहीं कराने के कारण वह धुआँ भी देती है ज़्यादा माइलेज़ नहीं मिल पाता है इसी के कारण पेट्रोल महँगा आता है पेट्रोल की कीमत बानवे रुपया है इस टाइम और एक लीटर तेल डालने पर स्प्लेन्डर पैँतालिस पचास का माइलेज़ देती है इसी तरह के टी एम बाइक़ भी है जिसमें एक लीटर तेल डालने पर बीस बाइस का एवरेज़ देती है पेट्रोल का दाम तो बढ़ा ही है और के टी एम बाइक़ तो जो है दो सौ सी सी की है उसमें एक लीटर तेल डालने पर बाइस का माइलेज़ देती है टाइम से सर्विसिन्ग नहीं हो पाने के कारण वह अधिक धुआँ देती है पहले पेट्रोल का दाम बहुत सस्ता था पेट्रोल भराने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं थी और पेट्रोल डलाकर पेट्रोल का जब भाव कम था तो बहुत दूर दूर तक घूमने जाते थे जैसे मोहन्दाबाद कासमाबाद फैज़ाबाद कासमाबाद गाज़ीपुर जैसे अन्य देशों में घूमने जाते हैं और जैसे फ़ोर व्हीलर से जाना हो तो फ़ोर व्हीलर में एक लीटर पेट्रोल डलवाने नहीं सकते डलवाते हैं दस लीटर बानवे रुपया लीटर है पेट्रोल पहले तो पेट्रोल था पैँतालिस रुपया तीस रुपया तो लॉकडाउन के समय से पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया है सौ रुपया से एक सौ आठ रुपया से सौ रुपया आया सौ रुपया से बानवे रुपया आया बानवे रुपया से अब बानवे रुपया पर टिका है यह पेट्रोल बहुत महँगा है अधिक पर्यावरण के भी हैं और ईंधन से चलाने के लिए हमें ईंधन का प्रयोग करना चाहिए उपयोग पर्यावरण से बाइक़ सर्विसिन्ग नहीं के कारण अधिक धुआँ देने लगती है इसीलिए अधिक पर्यावरण होता है बाइकों में पेट्रोल ज़्यादातर टन्की में पाँच लीटर दस लीटर इतना ही आ पाता है उसके बाद जो बड़ी गाड़ियाँ है उसमें बड़े पेट्रोल आते हैं जैसे ट्रक में पचास लीटर साठ लीटर आता है फ़ोर व्हीलर में तीस लीटर पच्चीस लीटर आता है इस धुआँ देने के कारण पर्यावरण फैलने लगता है टाइम से सर्विसिन्ग नहीं हो पाती है इसीलिए थोड़ा बाइक़ देती है सर्विसिन्ग हो जाती है तो धुआँ बाइक़ नहीं देती सर्विसिन्ग होकर आया है मोबिल इन्जन ऑयल चेक अन्य प्रकार सब होता है उसमें जैसे टू व्हीलर में जैसे बाइक़ है उसमें सर्विसिन्ग कराएँगे तो उसमें मैक्सिमम हज़ार बारह सौ लगता है फ़ोर व्हीलर में पाँच छह हज़ार रुपया लगता है ऐसे ट्रक है ट्रक में सम आठ नौ हज़ार रुपया लगता है तो अधिक धुआँ बाइक़ ही देती है बाइक़ का पेट्रोल बानवे रुपया है चल रहा है इस वक्त पर्यावरण के लिए उसे बचने के लिए बाइक़ की टाइम से सर्विसिन्ग करा देनी चाहिए तो पर्यावरण नहीं फैलेगा इसी कारण हमलोग बाइक़ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल बहुत सा दाम उसका बढ़ गया है पहले पेट्रोल का दाम बहुत सस्ता था इसलिए लोग बहुत दूर दूर तक घूमने जाते थे अब इसीलिए बस या ट्रेन का प्रयोग करते हैं लोग पेट्रोल का दाम बढ़ जाने के कारण पेट्रोल का दाम बढ़ जाने के कारण लोग ट्रेन का प्रयोग करते हैं और जिसे आवश्यकता होती है वह तो बाइक़ से ही जाता है बढ़ती पेट्रोल और पर्यावरण से सुधार के लिए बाइक़ की सर्विसिन्ग करा देने के कारण प्रदूषण नहीं फैलता है और बाइक़ अच्छी माइलेज़ भी देती है और हमलोग बहुत दूर दूर तक बाइक़ से ही चले जाते हैं पेट्रोल डलाकर और अन्य बाइक़ों से जैसे के टी एम का है वह एक लीटर में बीस तीस की माइलेज़ देती है पल्सर है पैँतालिस पचास का देगी और स्प्लेन्डर है पचास साठ का देती है और जैसे बढ़ियाँ बाइक़ है के टी एम जैसे जल्दी जाना हो तो फ़ास्ट पहुँचा देती है स्प्लेन्डर है वह थोड़ा स्लो पहुँचाती है यह सब अन्य बाइक़ है